मैंने खाना बनाने के लिए कोई भी कक्षा में शामिल नहीं हुआ हूँ और सीखने भी कहीं नहीं गया हूँ मैंने घर पे ही सीखा है मेरी मम्मी ने मुझे खाना बनाने के लिए सिखाया है इसलिए मैं कहीं भी सीखने नहीं गया क्योंकि मेरे मम्मी को बहुत अच्छे से खाना बनाते हुए आता है और बहुत अच्छी तरीके से खाना बनाना सिखाना भी आता है क्योंकि मुझे तो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट खाना मेरी मम्मी के हाथ का ही लगता है और मैं सीखना भी उन्हीं से पसंद करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही प्यार से मुझे खाना बनाने के लिए सिखाती है और बहुत ही आराम से सिखाती है और मैं उनसे हर चीज़ सीखना चाहता हूँ जैसे वो जब परम पूड़ी बनाती है वो मुझे बनाते नहीं आती है हमारे साइड परम पूड़ी का बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है बहुत अच्छे से बनाया जाता है और मेरी मम्मी तो और भी अच्छे से बनाती है तो मैं यही सीखना चाहूँगा उनसे कि परम पूड़ी कैसे बनाए क्योंकि मैं जब बनाने की सोचता हूँ तो वो जो परम पूड़ी में जो अन्दर पूड़ी बनाके उसमें अन्दर वो भरते हैं तो वो मुझे नहीं आता है मुझे परम पूड़ी बनाना बिलकुल भी नहीं आता है तो मैं मम्मी से बहुत बार बोल भी चुका हूँ कि मुझे वो चीज़ बनाने के लिए सिखाए परम पूड़ी बनाने के लिए सिखाए पर वो सुनती नहीं है क्योंकि मुझे हर चीज़ बनाना आता है बस परम पूड़ी बनाना मुझे नहीं आता है इसलिए मैं मम्मी से बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे परम पूड़ी बनाने के लिए सिखाए और मेरी मम्मी ने हाँ भी बोला है कि जब त्यौहार रहेगा या कोई मेहमान घर पे आएगा तब बनाना पड़ेगा तो मैं तुझे भी बैठा कर वहाँ पर सिखाऊंगी और बाँकी की चीज़ें भी जो रहती है वो सारे अच्छे से बताऊंगी